मैं आनंद मसादकर सदर बैतूल में रहता हूँ मद जो कि मध्य प्रदेश में है हमारे यहाँ पर यह एक जिला है तो यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारे सरकारी डॉक्टर्स हैं जो कि काफी स्वास्थ्य में बहुत अच्छी सेवाएँ देते हैं हमारे क्षेत्र में एक से दो जो कि प्राइवेट हैं पर नर्सिंग कॉलेज हैं जो कि बैतूल में सदर क्षेत्र से कम से कम दस किलोमीटर दूर आठवाँ मिल नाम के स्थान पर है वहाँ पर नर्सिंग की सारी तैयारी होती है एवं वहाँ पर नर्सिंग के लिए बी एससी नर्सिंग जे एन एम आदि इत्यादि कोर्स किए जाते हैं बूस कॉलेजों में काफी अच्छी सुविधाएँ हैं और वहाँ का जो आने जाने का मार्ग है वह भी काफी अच्छा है उस नर्सिंग कॉलेज में जाने के लिए बस सुविधा इत्यादि सारी उपलब्ध होती है या फिर वहाँ पर जो बच्चे हैं वे अपने निज़ साधन से भी आ सकते हैं उस कॉलेज में सारी सुविधा युक्त कॉलेज है वो यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक संस्थान हैं डॉक्टर बनने के लिए जिनका सपना होता है वे वहाँ पर जाकर अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं और यहाँ पर मुख्य दो तीन कॉलेज जो कि आठवें मिल पर है राजाभोज कॉलेज नर्सिंग कॉलेज एवं एक है जो कि मारूती कॉल बिज़ कॉलेज है वो भी नर्सिंग कॉलेज है और एक तीसरा कॉलेज है वह है विज़न विज़न कॉलेज जिनमें नर्सिंग की काफी अच्छी ट्रेनिंग होती है एवं वहाँ पर काफी अच्छी फैकेल्टी है यहीं पर सारी चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है एवं वे बच्चे बाहर सेलेक्शन भी होते हैं एवं वहाँ पर कई बच्चे सेलेक्टेड भी हुए तो यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएँ काफी अच्छी हैं